हँ उपन्यास पढ़बामे बहुत रोचक रहैत छै दीर्घ समयमे तीन चारि घण्टाके पढ़बाके लेल समय भेटैत छै एकटा उपन्यासमे कमसँ कम तै उपन्यासक रोचकता बेसी छै जँ कओनो कथा पढ़ब तऽ ओ अधा घण्टामे हमसब ओ पढ़िके निश्चिन्त भऽ जायब मुदा उपन्यासमे कतेको कथाके समेटने रहैया कतेको घटना ओहि पर केन्द्रित रहैत छै तैँ उपन्यास बहुत नीक हमरा लगैया